हमराके पहिल बेर गायनमे रुचि कोना बढ़ल कोन उम्रमे गायनमे अपन प्रतिभाके खोज भेल हमराके गायनमे जब हम तीन क्लासमे भेल तखनिसँ हमराके गायनमे बहुत रुचि बढ़ै छिऐ हमके गायनमे बहुत अच्छा लागैत छिऐ आओर गाइके आओर नाँच करएके हमराके बहुत शौक छिऐ हम स्टेज पर जाकऽ गाइ छिऐ नाचै छिऐ हम इसकुल कॉलेजमे खूब गाना गाऐ छिऐ नाचै छिऐ आओर टीचर सभ हमराके बारेमे बहुत तारीफ करै छिऐ टीचर सभ बोलै छिऐ कि तों अच्छा गाना गाबै छिऐ तऽ हमरोके लागै छै कि हम अच्छा गाना गाबै छिऐ हम तऽ बचपनेसँ गाना गावै लए छिऐ हमराके गाना बहुत अच्छा लागै छिऐ अधिकतर तऽ हमराके गाना तऽ अपन भाषा गाना अच्छा लागै छिऐ मैथिली भाषा गाना सुनए गाबए बहुत अच्छा लागै छिऐ हम हमर पपा हमराके गाना नहि गावैलऽ दैछै हम जबदस्ती गाबै छिऔ चोरि चुपके स्टेजपे गाबै छिऐ कि करबीही अखनि जमाना ही ओएह छिऐ जे पपा हमर हमराके गाना नहि गाबैलऽ दैछै स्टेज पर हम तऽ हमर पपा बोलै छिऐसँ पढ़ाइके ध्यान औ फालतु फालतु चीज पर ध्यान मत दे फिरभी हम हमराके बहुत शौक छै गाना गाबैके नाचै ताकि हमर तारीफ होय हमर बाप माँ माइके तारीफ होए